हर इन्सान जेह्ड़ा नौकरी करन बाह्र जंदा ऐ उसी कदें ना कदें कुसै ना कुसै मुश्किल हालात दा जेह्ड़ा सामना ऐ करना पेई सकदा ऐ खासकर औरतें इस तरह् दे हालात जैदा करना पौंदा ऐ ठीक ऐ ते जित्थै खासकर थोह्ड़ा कम्म ऐसी जगह् होंदी जित्थै कि औरतैं दी जेह्ड़ी संख्या होंदी ओह् घट होंदी ते ऐसी जगह् जित्थैं औरतें दी जगह् घट होऐ उत्थैं उनै गी स्ट्रगल जेह्ड़ा ऐ थोह्ड़ा मत्ता जैदा करना पौंदा ते मिगी लगदा सारें कोला जेह्ड़ा आसान तरीका ऐ कुसै बी मुश्किल सिचुएश्न् गी फेस करने दा जां उसी हैंडल करने दा ओह् ऐ इक शांत दिमाग अगर कोई बी दिमाग च अगर कोई बी परेशानी आई जां अगर तुस उस परेशानी च अपना दिमाग जेह्ड़ा शांत रखदे ओ ते अपना कान्फिड़ेंस जेह्ड़ा बनाई रखदे ओ ते उस परेशानी गी आराम कन्नै हैंड़ल करी सकदे हो ते इक दम जवाब नीं देना चाहिदा आराम कन्नै मन्नी लैओ कुसै गी जगह् ऐसी मुश्किल च पेई जन्ने आं जिसलै कुसै दूए गी गुस्सा आई जा ते जरूरी नीं ऐ कि गुस्से दा जवाब गुस्से कन्नै गै दित्ता जा इक गी गुस्सा आई गेआ ते दूआ बंदा शांत रवै ते बाद च ओह्दे कन्नै गल्ल करी लै कि भाई एह् गल्ल स्हेई ही इ'यां गल्ल ही जां मेरी एह् सिचुएश्न् ही तां में इ'यां कीता तुसें जो बी समझेआ ओह् स्हेई नीं समझेआ जां मेरी तरफूं एह् गल्ल ही ते बंदा दूए बंदे गी बी समझाई सकदा होई सकदा जिस बंदे गी गुस्सा आए दा होए ओह् बी समझी जा कि नेईं में गलत होई गेआ मीं गुस्सा आई गेआ ते एह् स्हेई तरीका नीं हा मिगी लगदा इक शांत दिमाग ते इक मजबूत जेह्ड़ा व्यक्तित्व ऐ ओह् कोई बी जेह्ड़ी मुसीबत गी अच्छे तरीके कन्नै हैंड़ल करी सकदा अजकल आखदे ना कि वर्क लाईफ बैलैंस करना बड़ा मुश्किल होई दा ते औरतें गी एह् आह्ला कम्म थोह्ड़ा जैदा करना पौंदा ते औह्दे बावजूद में आखनी आं कि इन्सान थोह्ड़ा वर्कआउट करी लै कि कोई कम्म ऐ ते ओह् में कि'यां करना पैह्लै गै ओह्दी अडवांस त्यारी करियै रखी लै ओह् कोई बी मुशकिल कौला मुशकिल हालात चा हर बंदा जेह्ड़ा ऐ ओह् निकली सकदा पैनिक नीं होना परेशान नीं होना ड़रना नीं हिम्मत बनाई रखनी ते अपना कम्म करदे रौना